میں بچپن سے ہی اردو زبان بولتا ہوں مجھے اس زبان میں بات کرنا بہت پسند ہے اس زبان کا موازنہ کا تعلق میں دوسری زبانوں سے جب کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مزہ اردو کو بولنے میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی ہے سب سے زیادہ دلچسپ بات اس زبان کی یہ ہے کہ اس زبان میں شعر و شاعری بہت بڑی لطف آتی ہے اس زبان کا جاننے والا بہت لطیف باتیں کرتا ہے اور اس زبان کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ادب آمیز ہوتے ہیں